میرے نزدیک ڈرائنگ کے اندر سب سے مشکل پہلو یہ ہے کہ مجھے کسی انسان کی تصویر بنانا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ باریکیاں پائی جاتی ہیں جس کا دھیان رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو جب بھی مجھے کسی انسان کی تصویر بنانی ہوتی ہے تو ان ساری باریکیوں پر میں خوب غور کرتی ہوں اور خوب مشق بھی کرتی ہوں تاکہ اس انسان کی تصویر اچھے بن سکے اور دیکھنے والے کو اس کے اندر خوبیاں نظر آئے نہ کہ خامیاں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو کھینچنا بہت مشکل ہے جیسے شیڈنگ کرنا اور اسی طرح سے شیپس کی لائنس کھینچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگوں کو مسلسل کوشش کرنی چاہیے ویسے بھی خوب مشق کرتی ہوں تو کسی بھی ڈرائنگ کو بنانے سے پہلے تاکہ میری ڈرائنگ اچھی اور خوبصورت لگے دیکھنے والوں کے لیے